हा बिल्कुलु मां केतिरा ई दफ़ा पंहिंजे फैंड्रस लाइ पंहिंजे घोट लाइ ऐं पंहिंजे भेनरुनि लाइ कविताऊं लिखियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे जॾहिं मां पढ़ी करे ॿुधायूं आहिनि त उन्हनि खे बेहदि ख़ुशी थींदी आहे ऐं उन्हनि उन खे तमामु घणो पसंदि कयो आहे त मौक़े जे हिसाब सां रिश्ते में जॾहिं का ॻाल्हि अहिड़ी थींदी आहे जॾहिं को मौक़ो अहिड़ो बणिजंदो आहे त कुझु न कुझु दिमाग़ में ॻाल्हि ईंदी आहे ऐं पोइ बसि उन खे ईअं ई वधाए करे कंहिं न कंहिं रचिना जे रूप में लिखंदी आहियां ऐं अञा ताईं त जेको बि मां लिखियो आहे उन खे तमामु घणो पसंदि कयो वियो आहे